اردو زبان ایک بہت ہی بہترین زبان ہے اور ایک اچھی زبان ہے اردو زبان بہت پرانی زبان ہے جو پہلے زمانے میں اردو زبان سے ہی زمین کے کاغذات اور بہت سے کام ہوتے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان ایک اچھی اور پیاری زبان ہے آج کل بہت سے لوگ سبھی زبانیں تو سیکھ رہے ہیں لیکن اردو کو بھول جا رہے ہیں اردو زبان سیکھنا بہت ہی اہم ضروری ہے اور اردو زبان کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے بہت سے لوگ انگلش سیکھنے میں ہے عربی سیکھنے میں ہے لیکن اردو کو بھولتے جا رہے ہیں اس لیے اردو کو جانے کے لیے ہما اس کا جو اہم طریقہ ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اردو سکھائیں اور پڑھائیں تاکہ اس سے یہ پت چلے کہ اردو زبان جو ہے بہت آگے تک رہے تاکہ اردو زبان کو ہم لوگ بچا سکیں اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس کو ہر کسی کو سکھنا چاہیے تاکہ جو پہلے زمانے میں سے بہت اردو زبان بہت پہلے سے ہی چلتے آ رہی ہے اس کا خاتمہ نہیں ہونا چہیے تاکہ ہمارے بچے اور جو ہیں اردو زبان پڑھیں اور اس کو پڑھایا جائے اس سے اردو کا غلط فہمیاں ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اردو زبان میں کیا رکھا ہے کچھ نہیں اس کو پڑھ کے کچھ نہیں غلط فہمیاں ہیں جو بتا رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اردو زبان میں کچھ نہیں کیا پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے آج کل لوگ انگلش سیکھنے میں زیادہ بزی ہیں اور انگلش کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں ہیں اس لیے اور بہت سے بچے جو ہے بولتے ہیں ہم کو اردو پڑھنا نہیں آتا اور لکھنا نہیں آتا ہے کچھ نہیں آتا ہے اردو میں تو اس لیے ہم کو اردو پڑھنا بہت پسند ہے اس میں بہت جھمیلا ہوتا ہے اور بہت ہی پریشانی ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے غلط فہمیاں کو دور کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں بہترین طریقے سے اور اس کو سکھائیں کہ ہم اس کو بولیں کہ اردو زبان بہترین زبان ہے اس کو سیکھنا بہت پیاری اور اہم زبان ہے اس کو سیکھیں تاکہ جو آنے والا جنریشن ہو وہ بھی اردو زبان سیکھ سکے نہیں تو اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو اردو زبان کا خاتمہ ہو جائے گا یہ بہت ہی پریشانی والی بات ہے اس لیے یہ ہم کو اردو زبان سیکھنا ضروری ہے اور اپنے بچوں کو بھی اردو زبان سکھائیں اور آج کل بہت سی غلط فہمیاں یہ چل رہی ہیں کہ اردو زبان سے کیا ہوگا کچھ نوکری نہیں لگے گی یا کچھ نہیں ہوگا اردو زبان پڑھ کے تو یہ غلط فہمیاں کو بھی ہم کو دور کرنا ہے اور سبھی کو اردو زبان اچھے سے سکھانا ہے